ट्रेननि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला आङो गोबां जायगा दावबायोब्लाबो नाथाय ट्रेननि हेफाजाबै दावबायनाय जाया आरो बासनि हेफाजाबै बा गुबुन गुबुन राहायैसो दावबायनाय जायो बेनिखायनो ट्रेननि सोमोन्दै आंहा गोबां गियानबो गैया नाथाय ट्रेननि सोमोनदै बुंनो थाङोब्ला दानि बावयैसो निउ जलफायगुरिनिफ्राय गुवाहातिसिम हगारनानै होनाय बन्दे भारत इक्सफ्रेस ट्रेन बे ट्रेनखौ खोनानो मोननाय बादिब्ला जोबोद मोजां खोनानो मोननाय जादों बेवहाय गोबां रोखोमनि फेसिलिथिसफोर दङ गुबुन गुबुन ट्रेनफोरनि रुजुनायाव जोबोद मोजांसिन होननानै बुंनो हायो बेयाव गोबां गुबुन गुबुन क्लासनि थाखाय गुबुन गुबुन सिथफोर गुबुन गुबुन फेसिलिथिसफोर होनानै होनाय जादों आरो बेनि खारथायाबो जोबोद खरा होननानै बुंनानै होनो हायो मानो होनब्ला गुबुन ट्रेनफोरजों जोङो क'क्राझारनिफ्राय गोहातिसिम सहैनायाव थाङै थुङै ब्रै आरो बा बा घन्टा बेफोरबादि लायो नाथाय बेनि हेफाजाबै जोङो थाम घन्टानि बांसिनावनो बा ब्रै घन्टासोनि सिगाङावनो जोङो बेसिम सहैनो हानाय जानानै फैबाय